पूर्णियाके मुख्य भाषा जे छै धान गेहूँ आओर मक्का छै मक्का आओर धान जे छै काफी जादा मात्रामे उपज होइ छै आओर जेना मक्काके फसल जे होइ छै पहिने बीज आनल जाइ छै मार्केटसँ सरकारके द्वारा बीजके उपलब्ध करायल जाइ छै आओर हमरा सब बीज आनिके ओकरा खेतमे ओकर फेर रोप हैय छै बौ हैय छै ओकर बाद फेर जब पौधा धीरे धीरे बड़ा हैय छै तऽ हमरा सबके खाद खाद गोबर जे भी छै ओहेन तरहके देल जाइ छै ओकरामे फेर ओकरामे प्रगति हैय छै धीरे धीरे गाछ बड़ा भेल गन्नाके तऽ ओकर फेर गन्ना काटिके ई मक्का काटिके तैयार करल जाइ छै थ्रेसिङ्ग करल जाइ छै ओकर बाद वापस जे छै ओकरा सुखाके आओर गाड़ी पर लए जाइ के अपन मण्डीमे ओकर जे छै दाम लगायल जाइ छै जे किसानके सही रेट ओतय किसान अपन बेच लै छै आओर धानके भी लगभग एहने प्रोसेस छै धानके भी जे छै धानके बाउग हैय छै ओकर बाद ओकर बीयासँ फेर दोबारा रोपाइ वगैरह होइ छै फेर पटवन एकरामे पानिके जादा जरुरत पड़ै छै तऽ पटवन वगैरह होइ छै खाद सबके व्यवस्था करल जाइ छै आओर खाद छिटके आओर जब धान पैघ हैय छै तऽ ओकरा फेर ओकर थ्रेसिङ्ग करिके आओर फेर मार्केट मण्डीमे लए जाइके ओकरा वापस बेचल जाइ छै आओर जे भी सही ओकर दाम रहै छै ओहि हिसाबसँ किसानके मिलै छै प्रॉफिटके साथ आओर किसान फेर जाइ छै दोबारा फेर वएह खेती करै छै